हॅलो हांव ट्युरिस्ट सो म्हाका स्गमा बद्दल म्हाका इनफोर्मेशन जाय आशिल्लें गोंयान शिगमो कसो मनयतात तो

येव

तारगडी

आं

हय हय

आं

हय आं बरें